हम अलग अलग त्यौहार पर अलग अलग तरीक़े के व्यंजन बनाते हैं जैसे कि हम होली दिवाली पर हम पकवान बनाते हैं जैसे पापड़ी गुजिया साँखें कांजी बड़े दही बड़े आदि और हम जैसे जन्माष्टमी पे हम छप्पन भोग भी मानते हैं जैसे कि पंजीरी और सागर में हम बनाते हैं सम्मक की खिचड़ी टिकिया आदि और जैसे पंजीरी हैं हम उसे दही के संग खाते हैं उसको दही के संग खा कर वो काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और शिवरात्रि पर भी हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होती है जैसे हम अलग अलग त्यौहारों के लिए अलग अलग हम व्यंजन बनाया करते हैं